असांखे ॾाढो मान आहे की असां सिंधी आहियूं जो की असां ॾिसूं की असां सिंधी भाषा जा आहियूं सिंधी सामाज में बि रहंदा आहियूं और असांजो जय झूलेलाल आहे जेके असां ॾाढो मञंदा बि आहियूं सिंधीयुनि में और असां ॾिसूं असां सिंधीयुनि जे घर में पैदा थियासीं असां बि सिंधी थियासीं हुन खां पोइ असांखे स्कूल में विझनि वरी स्कूल में असांखे हिंदी सिखारनि वरी असांखे इंग्लिश मीडियम सिखारनि त हीअ ॻाल्हि ॾाढी अनोखी थी वई त असां सभु कुझु सिखी था सघूं

और ॾाढो पर्व सां सिंधियूं हर हिकु शइ खे मल्हाईंदा बि आहिनि त वरी थी चवां मां की असां ॾाढो गर्व महिसूसु कयूं की असां सिंधी आहियूं